ہاں ہیلو وعلیکم السلام اچھا کیسی گاڑی بکنگ کرانا ہے کہاں سے کہاں تک کے لیے

اچھا بودھ گیا اچھا کتنے لوگ ہیں اچھا اچھا تو میرے پاس تو بہت سی گاڑیاں ہیں لیکن آپ کے لیے جب آپ بول رہے ہیں کہ سات لوگ ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے اچھی گاڑی اسکارپیو رہے گی جس میں سیٹ سات آدمی جو ہے بیٹھ سکتے ہیں آرام سے جی جی ہاں ہو جائے گا کب چاہیے ہاں کل کل بھی مل جائے گا انشاء اللہ ہاں ہاں وہ ایک دن کا پندرہ ہزار روپے لگے گا ٹھیک ہے ایک دن کا پندرہ ہزار روپیہ اپ ڈاؤن لگے گا یعنی گیا پٹنہ سے بودھ گیا اور بودھ گیا سے پٹنہ یہ اتنا آپ کو پندرہ ہزار روپیہ لگے گا بہترین گاڑی نیو گاڑی ہے کوئی دقت نہیں ہے ہر طرح کا اس میں فیسلٹیز بھی ہے ڈسکاؤنٹ بولے تو اس میں کیا ڈسکاؤنٹ کریں ہیں اس میں آپ کو بہترین گاڑی ہم دیں گے انشاء انشاء اللہ آپ کو کسی طرح کوئی پریشانی نہیں ہوگی ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے آپ جب کر رہی ہیں تو چلیے ایک ہزار روپیہ ڈسکاؤنٹ کر دیا جائے گا اپنا اس سے زیادہ تو نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ آپ کو چلیے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے اوکے تھینک یو